کھانا پکاتے وقت میں تانبے کے برتن اور کٹلری کا استعمال کروں گا کیوں کہ پرانے زمانے سے حکیم اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ تانبے کے برتن میں کھانا پکانا وغیرہ صحت کے لیے فائدے مند ہے اور اسی لیے تانبے کے برتن اور کٹلری استعمال کروں گا